हाँ नमस्ते बताइए आपको क्या काम करवाना है हमारे इधर अच्छा ठीक है हम देख रहे हैं आपकी कार वैसे भी बहुत मतलब सर्विस एक बार भी सर्विस नहीं दिया गया था क्या कार को अच्छा ठीक है हम सफ़ाई करवा दे रहे हैं कार की अच्छे से तो पैसा थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि बहुत वैसे गन्दी भी हो गई है बहुत से इसमें काम है कार में आपके अच्छा हाँ हम देख रहे हैं साइड का काँच भी नहीं है तो वो भी लगवा दे रहे उसको अलग से पैसा लगेगा आप पैसा देंगी तभी हम लगा सकते हैं नहीं तो नहीं एक काँच का पाँच सौ लगता है ठीक है थोड़ा बहुत तो हो सकता है आगे पीछे और आपकी मतलब गाड़ी का कलर भी थोड़ा सा डाउन हो चुका है तो आप कहिए तो हम उसको भी सही करवा दें और आगे वाला वाएपर जी आगे वाला वाएपर काम नहीं कर रहा है कार का तो वह भी हमें सही करवाना पड़ेगा तो कर सक कर दें अच्छा और अंदर की सीट अच्छा अंदर की सीट भी मतलब बहुत से कलर छोड़ दिए हैं मतलब गंदे हैं बहुत वह भी धुलवाना है अच्छा अच्छा और कुछ अच्छा आपकी कार में क्योंकि पीछे वाली जो पीछे का जो उठता है डिग्गी होता है ना वो थोड़ा सा स्विच उसका काम नहीं कर रहा है तो स्विच भी अलग से लगवाना पड़ेगा ठीक है तो आपका पूरा पैसा मतलब चार्ज होता है पूरे साढ़े चार हज़ार तो आप अगर आप देंगी तो फिर हम उसी हिसाब से अपना काम फिर शुरू करेंगे ज़्यादा कम तो नहीं हो पाएगा तो भी सौ पचास दो सौ कम हो जाएगा जैसा आप बोलो ठीक है तो फिर हम आप अकेले आई हैं या फिर है कोई जी ठीक है आप वेट कर लीजिए फिर हम देखते हैं हमारा अगर काम हो जाएगा तो फिर हम आपको बुला लेंगे और कोई काम है तो आप बता दीजिए ठीक है ठीक है हम आपकी कार सही करवा दे रहे हैं जो भी काम रहेगा तो हम अपने हिसाब से भी उसे देख लेंगे और कोई इशू तो नहीं है ना ठीक है ठीक है हम देख लेते हैं ठीक है ठीक